हमरा परिवारमे केओ बीमार हेतै तऽ हुनका तेल मसालाके चीज बेसी नहि खाइके चाही आओर हुनका जे मोन हेतै रोटी खाइके मोन हेतै तऽ हम हुनका गरम रोटी बनाकऽ देबनि यदि जे चाय पीबैत हेथिन हुनका हम अदरकवला चाय बनाके देबनि यदि चाय नहि पीबैत हेथिन तऽ हुनका लेल जे मनपसन्द हेतनि हुनका जे खायके मोन हेतनि रोटी मोन हेतनि रोटी देबैन खिचड़ी मोन हेतनि खिचड़ी देबैन जे हुनका मोन हेतनि बीमारमे या तऽ ओना लोकके कमे मोन होइ छै जे किछु कनी खैतहुँ कनी नीक खैतहुँ जे मोन हेतनि हुनका हम से बनाकऽ देबै रोटी मोन हेतनि रोटी देबैन चावल तऽ लोक नहिए खाइ छै ओना बोखार रहै छै सर्दी रहै छै तऽ लोक नहिए खाइ छै ठण्डामे ओनाहिते लोक चावल गैसके पेसेंट लोक कमे खाइ छै जे मोन हैत से बनाकऽ हम हुनका हम देबैन बीमारीके हाल सब बूझले अइ लोकके लोक सब चीजसँ आइ काल्हि परेशान रहै छै केओ गैससँ परेशान केओ बोखारसँ परेशान केओ पयर हाथके दर्द केओ शरीरके दर्द केओ सबके तऽ अइ ठण्डामे किछु ने किछु होइते रहै छै मगर लोक की करतै घर परिवारमे छै तऽ लोकके करहे पड़ै छै काज धन्धा उठिके लोकके कतबो दुःख रहै छै कतबो किछु रहै छै मगर सुबहमे उठिकऽ लोक बच्चाके टिफिन बनाकऽ देबे करतै बच्चाके इसकुलके तैयारी करबे करतै की करतै एक दिनके लोकके नहि छै लोकके खादके समान खाइ लगलै हँ लोकके रङ्ग बिरङ्गके दुःख खादपर आइ काल्हि खादपर सूइ दबाइपर साग सब्जी आइ काल्हि लोगके उपजै छै ओसब लोग खाइ छै खेलापर लोगके बारह रङ्गके देहमे दुःख होइ छै दुःख होइ छै लोक एक दिन खाना खाइ छै एक दिन लोक दबाइ खाइ छै बिना दबाइके आइ काल्हि कोनो उपाय नहि छै जे इंसान ठाड़ छै ओ दबाइयेपर आइ काल्हि ठाड़ छै बगैर दबाइके कोनो घर एहन नहि छै जै घरमे दबाइ लोक नहि खाइ छै मगर की करतै लोक बगैर खेने बनहुँवला नहि छै एक दिनके तऽ नहि छै जे हँ एक दिनके दुःख अइ तऽ चलि सुतलो रही जाइ जकरा बाल बच्चा छोट छै ओ तऽ सुइतियो नहि सकैये ओकरा तऽ बेवशमे करहेके हेतै की करतै मरद मानस ने चलि जाइ छथिन मगर जे परिवार छोड़ि जाइ छथिन बाल बच्चाके ओकरा तऽ करहेके लोकके पड़ै छै घर परिवारके काज